دُنیا میں ہندوستانی کلا کو بڑھانے کے لئے ہمیں اِس کو فیس بک کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ہمیں اِسے پوری دُنیا میں دکھانا چاہیے اور ہندوستان کلاکاروں کو ساری دُنیا میں فلمیں بنانی چاہیے اور ہندوستانی فلموں کو ساری دنیا کو دکھانا جانا چاہیے